یسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ست سے ہیں جی الحد اللہلہ کا کرم ہے مجھے مجھے جو ہے گھر چاہیے تھا رینٹ پہ رہنے کے لیے تو اڑیا میں کوئی اچھی جگہ ہوگی نہیں فیملی فیملی والا چاہیے فلیٹ ٹائپ کا

میڈیم میں ہو جو اچھا ہو زیادہ رجنا ہو زیادہ ل ہو ج یہ بس ارڑیا کے مین م اس میں مل سکتا ہے مین بازار میں پچا سسٹ اس کا کیا سسٹم ہے کتنا کیا دینا لینا پڑتا ہے اگر کوئی پورا مکمل نہیں دے سکتا ہو وہ مہینہ مہینہ جو ہے اگر پے کرنا چاہے تو پے کر سکتا ہے صرف جو ہے س کا جو اس کا رقم ہے تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ پورے معلومات ہم کو بعد میں دیجیے گا ضرور ت اچا مطب میںپقات کر